राज्य स्तरीय सर्तींनी हांवें वांटो घेतिल्लो तातूंत फोक डांस जें आसा हातूंत आमी वांटो घेतिल्लो तातूंत आमकां पयलें इनाम फावो जाल्लें नागालँडाचो एक लोकनृत्य आमी सादर केल्लो थंयची संस्कृती दाखोवपी थंयच्यो घडणुको दाखोवपी थंयची कला तांचे भेस दाखोवपी जो नृत्य सादर केल्लो तातूंत आमकां पयलें इनाम फावो जाल्लें आनी अशीं साबार जी आसा सर्तींनी आमी वांटेकार जाल्ले तातूंत महाराष्ट्राची लावणी गोंयचो मांडो मागीर म्हाराष्ट्राचो कोळी नाच हातूंत दुसरें पयलें इनाम फावो जाल्लें